ہمارے حیدر آباد ضلع میں کئی سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر زارئین اپنی دلچسپی کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ چار مینار مکہ مسجد تاج فلک نما پیلیس ہے نہرو زولیجیکل پارک ہے ونڈریلا پارک ہے کئی ایسے سیاحتی مقامات ہے جہاں پر لوگ اپنی دلچسپی کے لیے جاتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں